हाँ हम आमतौर पर दोपहर के भोजन में रोटी सब्जी पका कर ही खाते हैं और रात के खाने में भी हम रोटी सब्जियाँ ही पका कर खाते हैं और कभी कभी हम रात के टेम में हमारा दूध है दलिया है और यह भी बना के हम खा लेते हैं और सुबह के टाइम में हम हमारा नास्ता जैसे चावल दही है यह भी खा लेते हैं और हम दाल भी बना दाल चावल भी खा लेते हैं लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर हम दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में रोटी सब्जी ही पका कर खाते हैं